ہمارے ہندوستان میں تو بہت سارے کاروبار انسان کھولتے ہیں جو کہ اگر باہر کے انسان کھولتے ہیں تو اس کو زیادہ محنت نہیں پڑتی ہے اور بنا لیتے کسی طرح سے بہت آسان پڑتا اور یہ گاؤں گھر کے لوگ کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشانی اٹھانا پڑتا بہت دقت اٹھانا پڑتا ہے اور جلدی لون بھی نہیں ملتا ہے اور تو بہت پریشانی ہوتا ہے تو اسی طرح بنا لیتے ہیں لیکن گاؤں گھر کے گاؤں گھر کے کاروبار کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں بینک میں پیسہ ڈالا جاتا ہے کسی کی مدد کرنے پڑتے ہیں کسی کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ دو میں کاروبار کروں گا وہ وہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی زمین بیچ کر اپنے زمین بیچ کر پیسہ لے پیسے سے انسان اپنا کاروبار کھولتا ہے تا کہ اچھا بن جاؤں اور آگے کو کوئی پریشانی نہیں ہو کوئی دقت نہ ہوئی تو اسی طرح باہر کے آدمی کو دیکھتے ہیں تو فوراً کسی سے بھی مدد مانگ لیتے تو ہو جاتا کاروبار اپنے کھل جاتا ہے کاروبار کر لیتے ہیں اور بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کے لوگوں کو جو کہ بہت پریشانی ہوتی ہے اور بہت دقت بھی اٹھانا پڑتا ہے اور کسی کی جلدی مدد بھی نہیں ملتی ہے حالانکہ زمین بیچتے ہیں تب جا کر اپنے

بہت اچھا انسان بنتا ہے اسے بہت محنت لگتا ہے کاروبار کھولنے میں اور بہت سارے آدمی کو دیکھے ہیں کہ بہت دقت اٹھاتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں تب جا کر وہ بہت برا آدمی بنتا ہے بہت اچھا انسان بنتا ہے اور جو بہت سارے لوگوں اور کو دیکھتے ہیں تو اس کو یہ کام کچھ نہیں ہے یوں ہی کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ سے مدد مانگتے ہیں مدد ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اور کو دیکھے تو جو بہت کشٹ کاٹتے ہیں تب جا کر وہ کام پورا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ بہت اچھا کاروبار چلا رہے ہیں اور نفع بھی ہو رہا ہے اور پیسہ بھی خوب کما رہا ہے خوب کما رہا ہے پیسہ خوب کما رہا ہے اور

ہمارے ہندوستان میں ایسا علاقہ ہے جس میں انسان بہت کاروبار کرتا ہے بہت کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے تو محنت کرنے سے تو ہر چیز ہو جاتا ہے محنت جاری رکھیے تو ہر چیز انسان کر سکتا ہے پورا کر سکتا ہے محنت ہی نہیں کریگا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بس اپنا محنت زاری رکھیے تو ہر چیج انسان آرام سے نو دکت کوئی دقت کی بات نہیں ہے آرام سے کر سکتے ہیں بہت سارے ہندوستان میں بہت سارے علاقہ میں دیکھے ہے کہ انسان خوب کماتا ہے خوب کاروبار کرتا ہے اور کسی کو دیکھتے ہیں جو پریشانی میں رہتا ہے بہت الجھن میں رہتا ہے کیا کروں حالانکہ اس کو زمین بیچنا پڑتا ہے تب جا کر وہ کاروبار اچھا ٹھیک سے چلاتے ہیں اور بہت کاروبار میں ترقی دیتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں تب جا کر وہ اچھے سے کاروبار کرنے لگتے ہیں بہت سارے کو دیکھتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں